گڈ ایوننگ سر سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں اوکے سر سر میں نے ابھی پانچ پتزا آڈر بک کی تھی لیکن سر میں نے غلط ایڈریس پر بک کر دیا ہے میرا پہلا ایڈریس ترکمان گیٹ آصف علی روڈ تھا لیکن مجھے اب دہلی حج منزل ترکمان گیٹ پر آڈر چاہیے پلیز سر میری ڈلیوری ایڈریس بدل دیں بہت مہربانی ہوگی اوکے سر آپ چیک کر لیں اوکے شکریہ سر آپ کا خدا حافظ